नमस्ते

किसलिए प्रयागराज जाना है घूमने के लिए कितने लोगों को

का हाँ बुक तो हो जाएगा कब जाना है डेट अच्छा शाम को जाना है कि सुबह में तो उसके लिए उसके लिए आपको रहना है तो रूम ऊम भी चाहिए तो हाँ परिचय के तो बहुत लोग हैं वहाँ पर तो आटो में जाने के लिए आपको चार लोग हैं तो दो हज़ार रुपये लगेगा सुविधा आप कहाँ कहाँ घूमना चाहें वहाँ वहाँ जाएँगे तो उसका अलग चार्ज लगेगा मीटर से

हाँ तो वहाँ तक जाएँगे तो दो हज़ार रुपये लगेगा और वहाँ से अलग अलग अलग जगह जाएँगे तो उसका अलग चार्ज लगता है अगर आप घूमते हैं तो लगभग लगभग चार से पाँच हज़ार रुपये लग जाएँगे चारों लोग तो आपको कौन सा वन बी वेच के का रूम चाहिए कि टू बी वेच के का रूम चाहिए अरे तो आप तो वन ही बी एच का ले लीजिए उसमें सही रहेगा

अगर आप ए सी वाला लेंगे तो वह आठ सौ रुपये का पड़ेगा और कूलर वाला लेंगे तो वह आपको चार सौ में पड़ जाएगा तो दे दीजिएगा उसी में जो भी कम होगा उसके लिए आठ सौ रुपये लगेंगे

आप कब तक आ जाएँगे वहाँ पर आप कॉल कर लीजिएगा तो वहाँ आने के बाद आप आप कॉल कर लीजिएगा उसके बाद हम आपको पिक कर लेंगे वहीं से हाँ और रूम रूम किधर चाहिए मतलब पास ही में चाहिए कि थोड़ा दूर पर चाहिए ठीक चलिए तो हाँ आप लोग चार तारीख को आएँगे